मिस्टर जय कुमार तव्हां पंहिंजी फ़ैमिलीअ जे बारे में कुझु ॿुधाईंदव जय झूलेलाल असांजो मतिलबु सुठो वॾो परिवार आहे मतिलबु मुंहिंजे ग्रैंड फ़ादर साइड चयो या असांजा नानाणा हुआ नाननि जे साइड मूंखे छह मामा आहिनि टे मासियूं ऐं मुंहिंजे फ़ादर जो साइड सभु छह पुफियूं ॿ चाचा त हेॾी वॾी फ़ैमिली आहे असांजी प्लस मतिलबु मुंहिंजे फ़ादर जा चाचा थिया मुंहिंजे मम्मी जे साइड जा माइट थिया त सभिनी सां असांजी रायूं असांजी सुठी आहे मेल झोल मेल मिलाव इहे सभु सुठो आहे मुंहिंजे घर में मूंखे टे वॾियूं भेनर आहिनि हा मां नंढे में नंढो आहियां मूंखे ॿ ॿार आहिनि वाइफ़ आहे मुंहिंजूं भेण टई मैरिड आहिनि ॿ वॾियूं त ट्विन्स आहिनि हुन खां पोइ सेकेंड आहे सेकेंड न चई सघिबो या थड जेकी आहे उहा बि मूं खां वॾी आहे नंढे में नंढो मां आहियां सभु शादी शुदा आहिनि पर भॻवान जी मर्ज़ी हिकु भेण मतिलबु असांखा साणि अची रहंदी आहे हाणे उहा ट्विन्स वारनि मां ॿार बच्चा फ़ैमिली सॼी सुठी आहे हा मुंहिंजा ॿार बि समुझो वॾा आहिनि हिकु पढ़े थो हिकु पढ़ाई पूरी कई आहे पंहिंजे पढ़ाई पूरी कई आहे हुनजो हीअं हुओ भई मां विलायत वञा उते अञा अॻियां जी पढ़ाई कयां त उहो कोशिशि करे थो ॿिनि टिनि सालनि खां त हुन पंहिंजो पसंदि जी उहो न पेई मिले हुते यूनिवर्सिटी चवंदा आहिनि न त हुनखे फ़ाइनली हुते पसंदि जी यूनिवर्सिटी मिली आहे त ॿ टे महीना थियनि उहे वियो आहे ॿाहिरि बाक़ी नंढो पुटु आहे त नंढा त तव्हांखे ख़बर आहिनि नंढा ई हूंदा आहिनि पढ़ाईअ में हुनखे कुझु खपे पैंपरिंग खपे पर उहा बि सुठो आहे भॻवान जी दुआ सां पढ़ाईअ में हा मुंहिंजा फ़ादर आहिनि असांजी जोइंट फ़ैमिली आहे सीनियर सिटीज़न आहिनि सभु साणि रहंदा आहियूं साणि उथण विहण खिली ख़ुशी त्योहार घर में महिमान जो अचणु वञण त हुन ॿारनि खे बि असांजा मतिलबु उहो संस्कार आहिनि घर में नंढे वॾे जो आयो वियो आव भॻत सभु त इअं अचु वञु हूंदी आहे फ़ैमिली में रिश्ते दारनि वग़ैरनि जी मुंहिंजो नंढो पुटु हाणे पढ़ाई करे थो हुनखे कॾहिं साइकल हलाइण जो शौक़ु थींदो आहे त साइकल खणी वेंदो आहे परे परे कॾहिं हुनखे वरी पहाड़ चढ़नि जो बि शौक़ु आहे त छंछरु आरितवारु मतिलबु ग्रुप वेंदा आहिनि हुते कलाइबिंग वग़ैरह जे लाइ त मुंहिंजो नंढो पुटु त हली वेंदो आहे भई छंछरु ॾींहुं वेंदो आरितवारु ॾींहुं मंझंदि जो फ़ोन कंदो भई मां रस्ते में आहियां घरु पहुचा थो मुंहिंजे लाइ रोटी ठाहे रखो वॾो ग्लास लस्सीअ जो ठाहे रखो मूंखे बुखु लॻी आहे अचंदुमि खाईंदुमि पियंदुमि सनानु पाणी कंदुमि ऐं सुम्हीं पवंदुमि ठीकु आहे वञे थो हॾो परे सॼी राति जागे थो निंड नथी मिले त हुनखे उहो शइ खपे आरामु खपे सभु कुझु खपे हा बाक़ी असांजा फ़ादर आहिनि सीनियर सिटीज़न घर में हलंदा चलंदा आहिनि भेण आहे उहा बि ठीकु आहे वाइफ़ आहे घर में उहा कमु कार कंदी आहे घर बि ॾिसंदी आहे त सुठी जोइंट फ़ैमिली आहे सभिनी खे मां ई सलाह ॾींदुमि जोइंट फ़ैमिली में रहो सभिनी सां मिली झुली रहो परिवार में सभिनी जो प्रेम प्यार सभिनी खे मिले सभेई वधनि वसनि ख़ुशि रहनि जय झूलेलाल जय झूलेलाल